گڈ مارننگ سر جی سر بتائیں جی جی جی سر جی بتائیں جی اچھا اچھا جی سر ایکدم بالکل مل جائے گا یہ لکھنؤ میں پروپر لکھنؤ میں چاہیے یا

اچھا اچھا وہاں بھی مل جائے گا سر پہلے یہ آپ بتا دیں کہ سر ایک منٹ جیسے آپ کو جو زمین چاہیے یہ گھر بنانے کے لیے چاہیے یا دکان شاپ وغیرہ کھولنی ہے یا پھر اس کو مطلب سیل کرنا ہے آگے

اچھا اچھا اچھا جی سر یہ جو ہے یہ لکھنؤ اور لکھنؤ سے پہلے جو ہے گورنمنٹ جو ہے رنگ روڈ پاس کر رہی ہے اسی کے پاس میں جو ہے ہم لوگ کی مطلب پلاٹنگ ہے اس میں بھی مطلب لوکیشن بہت اچھا ہے اور اس کو جو ہے گورنمنٹ این سی آر کے طور پہ جو ہے اس کو بنانے جا رہی ہے ٹھیک ہے رنگ روڈ سے ہی ایکدم متصل ہے اور پورا سمجھ لیجیے کہ اس میں جو نہیں نہیں بالکل سیٹی میں بالکل سیٹی سے قریب ہے

بس وہی دس دس کلومیٹر ہوگا بس ریٹ نا ہاں ہمارے یہاں جو ہے دس ہزار روپئے اسکوائر فٹ چل رہا ہے ابھی فی الحال دس ہزار روپئے اسکوائر پھٹ

مین شہر میں تو سر وہی بیس ہزار روپئے بیس پچیس کے آس پاس میں مل جئے گا

ہاں ہاں وہ تو وہاں ہر چیز دست وہ ہے اویلیبل ہے جیسے گارڈن ہے پھر اسی طرح اسکول ہے اور میڈیکلز وغیرہ یہ تمام چیزیں وہاں پر ہے جی جی میری آفس جو ہے وہ بالا گنج میں ہے آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں بلکہ کل بالا گنج ہے بالا گنج یہ لکھنؤ میں ہی ہے جی میں لوکیشن آپ کو بھیج دوں گا جی جی ہاں آپ کل ملاقات کل وہی نو بجے سے لے کر رات میں نو نو اے ایم ٹو نو پی ایم تو آپ جو ہے کل مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی اوہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک تھینک یو جی جی ٹھیک ٹھیک تھینک یو تھینک یو تھینک